पारंपरिक पोशाक असांजी सलवार ऐं कुर्तो आहे सलवार में असां बुनाई ऐं कढ़ाई कंदा आहियूं सुट जो धाॻो खणंदा आहियूं उनसां औंक क्रोशो ऐं कांचनि जो ई डिज़ाइन ठाहींदा आहियूं ऐं सलवार असां पंजाबी सुबंदा आहियूं जेकी घणी घेरदार ऐं पंजनि मीटरनि जी हूंदी आहे उनमें चुण विझी ऐं हेठां पाचो ठाहींदा आहियूं पाचे में असां केनवास विझंदा आहियूं केनवास जी डिजाइन ठाहींदा आहियूं डीजाइन ठाहे पोइ सन्हरी सुठी सलवार सुबंदा आहियूं ऐं उनसां गॾु असां रओ ठाहींदा आहियूं रए में बि चङी तरह जी डिज़ाइनियूं ठाहींदा आहियूं रए में लेस लॻाईंदा आहियूं क्रोशो कंदा आहियूं औंक जो वर्क कंदा आहियूं ऐं उन जो गुल ठाहे करे कोने ते गुल हणंदा आहियूं ऐं सुठी तरह पोशाक पाईंदा आहियूं इनखां सवाइ मर्द मथे ते टोपी पाईंदा आहिनि उहा टोपी बि घर जूं ज़ाइफ़ूं उणे ॾींदियूं आहिनि आर सां उणंदा आहियूं ऐं रुमाल ठाहींदा आहियूं ऐं पठाणी सुबंदा आहियूं पठाणी बि घर में ई सुबंदा आहियूं असां पठाणी असां लंबी कुर्ती सुबंदा आहियूं पठाणी जे हेठां सलवार थींदी आहे उनखे असां पठाणी चवंदा आहियूं मथे ते टोपी पाईंदा आहिनि ज़ाइफ़ूं रओ ठाहींदियूं आहिनि रओ पाईंदियूं इन रए में सुठी तरह जूं लेसूं ऐं डिज़ाइनियूं ठाहींदियूं आहिनि उनखां अलावा असां फ़्राक नंढा ॿार फ़्राक ठाहींदा आहिनि पाईंदा आहिनि फ़्राकुनि में बि सुठियूं सुठियूं डिज़ाइनियूं ठाहींदा आहियूं असां नंढियूं छोकिरियुनि खे फ़्राकूं पाराईंदा आहियूं फ़्राकूं चङीअ तरीक़े जूं सुबंदा आहियूं अंब्रेला घेर में सुबंदा आहियूं चुणनि वारी सुबंदा आहियूं बॉक्स स्प्लिट सुबंदा आहियूं ऐं उनखां सवाइ सलवार कुर्ता बि ठाहींदा आहियूं पाईंदा आहियूं ॿारनि खे